हा मूंखे स्वस्थ शेवा जी जॻहि ते ग़लति कमनि जे बारे में पतो आहे छो त मां हिननि जी शिकार थी चुकी आहियां स्वस्थ शेवा में माण्हू सिधे इंसान खे ॾिसी फ़ाइदो खणंदा आहिनि ऐं पैसा एठिंदा आहिनि जंहिंसां माण्हूअ जो नुक़सानु थींदो आहे जीअं त मां हिकु बार पंहिंजी अम्मा लाइ अधु राति जो दवा वठणु वई हुअमि छो त अम्मा जी तबीअत ॾाढी ख़राब हुई मूंखे किथे बि हिक बि मैडिकल कोन मिलियो सभु मैडिकल बंदि हुआ ऐं थोरी ई परियां हिकु मैडिकल खुलियलु हुओ पर हुते में दवाऊं ॾाढियूं महांगियूं हुयूं मूंखे पंज सौ रुपे वारी दवा पंद्रहं सौ रुपे में पई हुई ऐं घणे ई लालची डॉक्टर माण्हुनि जी किडनी विकिणे पैसा कमाईंदा आहिनि ऐं शरीर जा अलॻि अलॻि अंग निकारे पैसा कमाईंदा आहिनि घणे ई लालची डॉक्टर ॿार जी चोरी करे ऐं हुननि खे ॿाहिरि विकिणे करे पैसा कमाईंदा आहिनि